ہلو لیڈی اسپا جی میری شادی ہے تو مجھے اس کے بارے میں آپ سے بات کرنی تھی آپ کے سیلون سے مجھے کچھ ٹریٹمینٹس چاہئیں جیسے مجھے آکسیجن فیشیل چاہیے اور اس کے ساتھ تھریڈنگ بھی کروانی ہے میری اسکن تھوڑی سی آئلی ٹائپ ہے تو مجھے جاننے تھے کہ اس کے بینفٹس کیا ہیں فیشیل کے آکسیجن فیشیل کے ابھی تو پندرہ بیس دن ہیں دو تین سٹنگس آئیں گی اچھا کوئی آپ کے پاس ایسا پیکج ہے جس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوں یا اور بھی کوئی اچھے ٹریٹمنٹس آتے ہوں اور ٹھیک ہے تو اس کے اندر تھریٹنگ کے چارجیز الگ ہیں یا وہ فری ہے اوکے ٹھیک ہے اوہ ٹھیک ہے نہیں ابھی تک تو نہیں بک کروایا تو ٹھیک ہے جب میں آؤں گی تو میں آپ کی وہ دیکھ کے آپ پھر میں آپ کو بتا دوں گی آپ کے یہاں کیا مہندی وغیرہ بھی ہوتا ہے کیا اچھا تو ٹھیک ہے آپ میری وہ بھی بک کروا دیجیے گا اوکے اوکے اس میں پرابلم نہیں ہے تو آپ میرا ایک اور میرے مہندی کا بھی بک کر دیجیے اور میں جب آؤں گی تو میں آپ کا برائڈل میک اپ دیکھ کے بھی آپ کو بتا دوں گی آپ مجھے ٹائمنگ بتا دیجیے جو اور آپ کو بھی کیونکہ ابھی شاپنگس میں ٹائم لگ رہا ہے تو اس وجہ سے اچھا ٹھیک ہے تو میں کب آؤں تو کل آجاؤں یا سنڈے کو جی ضرور جی ضرور میں آؤں گی جی جی کیریٹن وغیرہ بھی ہے کیا اچھا ٹھیک ہے تو میرا مین تو ویسے فیشیل اور تھریٹنگ ہے اور میں دیکھ لوں گی جی جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ضرور آؤں گی اور میں اور لوگ کو بھی بھی کے آؤں گی جی جی جی ضرور جی ضرور اپنا ایڈریس مجھے سینڈ کر دیجیے گا آپ جی جی اوکے تھینک یو